हैलो हाँ भैया क आप हम हम लोग बाहर से आ रहें हैं तो हमको यहाँ पर जो दर्शनीय स्थान हैं बैतूल जिले में जो भी बैतूल जिले के अंदर तो उनके उनकी कुछ जानकारी चाहिए थी कि कैसे जाएँ मतलब घूमने के हिसाब से कैसे क्या अच्छा जी जी अच्छा क्या यहाँ पर गाइड मिल जाएँगे गाइड गाइड मिल जाएँगे अच्छा नहीं तो गाइड वहाँ केवल बालाजीपुरम के लिए ही बाकी जगह वह वही गाइड सारी जगह घुमा देगा या के वहाँ अलग से मतलब करना पड़ेगा और दूसरी जगह जाने के लिए

जी जी

अच्छा तो आप हाँ जी जी जी तो आप यह बता सकते हो कि हम ग मतलब गाड़ी अगर कहाँ से मिलेगी हमको जैसे कुछ बड़ी गाड़ी चाहिए दस लोगों के हिसाब से चाहिए टवेरा या बोलेरो जो भी मतलब अच्छी गाड़ी जो बता जी जी जी जी तो जी जी तो उसका मतलब कितना मतलब कुछ आपको आईडिया है कि कितना लगेगा पर डे का जी जी जी जी जी जी और भैया आप क्या बता सकते हैं कि उधर इधर का मौसम कैसा है मतलब भा वेदर भी तो जम जानना पड़ेगा कैसा है मतलब उसी हिसाब से हम लोग मतलब साथ में सभी चीज़ें मतलब कैरी कर के रखना पड़ेगा इसलिए वेदर कैसा है बताइए ना आप जी जी जी ठीक है भैया थैंक यू